मुंहिंजे ज़िंदगीअ में हिकिड़ो ई मकसदु हुओ त मां हिकु काबिल टीचर ठवां पर मां जॾहिं टीचर ठहण जो ग्रैजुएशन खां पोइ सोचो त हाणे मां कंहिं स्कूल में टीचर ठहंदमि त मूंखे ख़बर पई त टीचर ठहण लाइ बी एड डी एड जी ज़रूरत लॻंदी आहे ऐं जॾहिं बी एड करण लाइ सोचो त अचानक ख़बर पई हाणे बी एड ॿिनि सालनि खे बदिले चारि साल जो थी चुको आहे त पोएं मां ॾाढो सफ़रु कयो हिन में पर मां हिमत कोन हारी आख़िर मां इहो कोर्स पूरो कयो ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ जो जेको सुपिनो हुओ टीचर ठहण जो उन सुपिने खे मां पूरो कयो